सो हांव बसांत चड भोंवना बट मोस्टली आमी लायक यु नो लायक स्कूल टायमार हांव खूब बसांत गेला सो बसी बसी परेन ड्रायवर सीट आसता अशें मुखार सो ड्रायव्हरा कडेन बसप तितलो लायक यु नो बरो एक्सपिरियन्स ना ड्रायवर सिटा बसून बट चडशी हांव विंडो सिटा कडेन बसतालो लायक विंडो सिटा कडेन बसपाचे म्हणजे अशी खूब मजा येताली लायक सगळे भायले दिसताले वारो बी येतालो आनी म्हाका अशी उलटी बी येता बसीन सो विंडो सिटा कडेन बसल्या उल्टी बी अशी हें जाताली लायक येना आशिल्ली सो चडशें करून हांव लायक विंडो सीट प्रिफर करतालो आनी स्टोरेज कॅरियर म्हणल्यार लायक अशें केन्ना भोंवपा बी गेली जाल्यार अशें वयर बी आमी आमचो सामान दवरप आनी हांव बसीन चड भोंवना हांगाच अशें लायक घराच्यान स्कुला कडेन लायक गेलां लायक स्कुलाच्यान घरा आनी एकूद्दा आमी बसीन गेल्ली लायक मुंबय सो लायक ही फूल जर्नी आशिल्ली बसीन आमची लायक कितले तरी वरां लागली सारकी याद ना बट हय लायक मुंबय टू गोवा टू मुंबय आमी बसीन गेलीं आनी खूब मजा आयली हांवेन ड्रायवर सिटाचो एक्सपि अनुभव आसा स्टोरेज कॅरियराचो अनुभव आसा विंडो सीटाचो सुद्दां अनुभव आसा आनी बस लायक आमकां खबर आसा डिजराक ऑपरेट जाता सो हय इतलेंच